जों बर' रावखौ रैखाथि होनोब्ला जों बर' हारिया गासैबो हारिनि मोनसे सेन्टिमेन्ट थानो नांगोन जोंनि गोदो गोदायनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' रावनि थाखाय गोबां आन्दालन खालामबाय जोंनो बर' राव नांगौ जों एसामिस रावाव सोलोङा बेबायदिहायनो गोबां मानसि रुंसारि जानायनि गेजेरजों जोबथेसालियाव जोब जोबजानायनि उनाव

सरकारनिफ्राय बर' रावखौ एल पि स्कुल एम इ स्कुल हाइ स्कुल कलेज आरि इउनिभारसिटिसिम बाहायनो थाखाय जों खाबु मोन्दों बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' हारिनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों फरायनो

बर' बिजोंजों फरायब्लासो जोंनि बर' रावा थांनानै थागोन रैखाथि होनाय जागोन जुदि जों गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों फरायनो होआलासिनो एसामिस मेदियामाव एबा इंलिस मेदियामाव गासैबो फराय होजोबोब्ला जोंनि बर' रावा जोबलांगोन बेखायनो आथिखालनि प्रमद बर' सरकारा बर' रावखौ गासै बुहुमाव फोसावनो थाखै इन्टारनेसनेल लेबेलनि लिटारेसार कमिटि लिंनानै गासै बुहुमनि साहिटिक फोरनो फोरमायदों जोंहाबो नैबेदि राव दं ओंखाय इन्टारनेसनेल लेबेलाव नेसनेल लेबेलाव फोसावब्लाल' जाया जों आथिखालाव बर' रावखौ स्टेटनि सेकेन्ड लेंगुवेस हिसाबै गनायथि मोन्दों बेखाय जों हास्थायनो नांगोन बड' लेंगुवेसखौ इकुवेल लेंगुवेस हिसाबै गनायथि मोन्नो थाखााय बेखायनो जोंनि बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय रैखाथि होनो थाखै जोंनि गेजेराव गोबां लिरगिरि एबा साहिटिकनि गोनांथि दङ बेखायनो जोंनि बर' नख'रफोरा बिमा बिफाफोरा बर' बिजोंजोंं फरायहोनो नांगौ आरो जायफोर जोंनि गेजेराव

सुबुंफोर दङ मास्टारफोर दङ बिथांमोना बर' रावाव गोबां बिजाबफोर लिरनो नांगौ सुंद' सल' रनसाइ खन्थाइ बायदि बायदि आरो लोगोसे गुबुन रावनिफ्राय बर' रावाव गोबां दानस्लायनाय बिजाबखौ दिहुन्नो नांगौ होमब्लासो जों बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो उन जोलैआ बेफोर लिरबिदांफोरखौ लानानै गोसोयाव जांख्रिखांथाइ मोनगोन आरो लोगोसे बिथांमोनहा बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोसो खालामगोन बिखायनो बर' रावा जों अरायबो थांना थायो बिनि थाखाइ जों साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि बर' गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों फराय होनांगौ आरो बर' रावखौ फोथांना लाखिनो नांगौ आरो बर' रावै गोबां बिजाबफोरखौ जों लिरनो नांगौ नङाब्ला जोंनि रावा गोदोआव जेरैहाय गोमालांदोंमोन उन जोलैयावबो जों जुदि गारजेनफोरा गासैबो इंलिस एसामिस मेदियामफोराव फरायहोयोब्ला गोमा लांनायनि मोनसे समभाबना थायो बिखायनो जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा बर' बिजोंजों फरायनो नांगौ आरो बर' रावखौ अरायबो रैखाथि होनो नांगौ बर' राव गेवलांथों